दिक्खो जी जि'यां स्कूल दे बिच शामिल होनी ऐं ते एह् पार्टिस्पेट जेह्का जित्थै डोगरी कल्चर होऐ ते उत्थै अंऊ जाइयै बड़ी अच्छी तरह कन्नै जेह्का कि अं'ऊ दिलै च जाइयै पार्टिस्पेट करनी आं पार्टिस्पेट करनी आं ते जित्थै डोगरी कल्चर होंदा ऐ ते ओह्दे बिच मिगी बड़ा जादा मतलब कि इंया मज़ा बी औंदा ते इक्क जेह्ड़ा इं'या ते एक्सपीरियंस बी जि'यां डोगरी गी लेइयै कोई डांस करदा ऐ जि'यां कोई गाने गुआंदा ऐ मिगी बड़ा मज़ा औंदा ऐ सुनियै जेह्ड़ा ते डोगरी दे बिच मिगी बड़ा जादा इंया बोलना ते मिगी बड़ा जादा मज़ा औंदा ऐ होर पार्टिस्पेट करदे बी जेह्ड़ा डोगरी ओह् बड़ा मज़ा औंदे ते एह् इयै गाने गाइयै ओह्दे बिच बेही जन्ने तां कुछ बोलना गाना तां ते होर पंजाबी गाने उ''नें ई तां कोल निं ऐ जां उंदे बिच पार्टिस्पेट निं करनी पर जित्थें डोगरी कल्चर होंदा ते उत्थें अं'ऊ जरूर जन्नी आं ते ओह्दे बिच रोज़ गै जाइयै अं''ऊ पार्टिस्पेट करनी आं जियां साढ़ी सरस भारती ऐ होर नै सरस भारती मैम होर नै ओह्बी दिक्खो जी डोगरी गाने बोलदे न अच्छा लगदा ऐ कि्न्नी अच्छी बोलदे न ओह् लोग गाने ओह्बी ते बोलदे पर डांस बी करदे जिस बोल्लै ओह् डोगरी दा किश बोलदे न ते किन्ना प्यारा लगदा ऐ असें ई ते किन्ना अच्छा लगदा ऐ ते किन्नी अच्छी बोलदे न डोगरी ते इयै निहा अगर सारे समाज च जाइयै डोगरी कल्चर बिच अगर पार्टिस्पेट करन ते न्हाड़ा एक्सपीरियंस लेई न बड़ा गै जादा होर अच्छा लग्गना असें गी लोकें गी सारें गी